میری پسندیدہ ریاست اتر پردیش ہے کیونکہ اس نہ صرف تاریخی و ثقافتی لحاظ سے مالامال ہے بلکہ یہاں کئی مشہور سیاحتی مقامات بھی موجود ہیں آگرہ کا تاج محل وارانسی کی گنگا آرتی اور لکھنؤ کا نوابی کلچر مجھے بہت متاثر کرتا ہے اتر پردیش ہندوستان کی کئی روحانی اور تہذیبی وراثت کی نمائندگی کرتا ہے میں وارانسی جانا چاہوں گا تاکہ گنگا کے کنارے سورج طلوع ہونے کا منظر دیکھ سکوں اور قدیم مندروں کا مشاہدہ کر سکوں یہ ریاست تاریخ مذہب اور خوبصورتی کا حسین امتزاج ہے